हलो हम हॉलसेलर से बोल रहे हैं यहाँ हर क्वालेटी का सामान है क्या क्या लीजिएगा तेल है सरफ है सैम्पू है हर क्वालेटी का है

हाँ तो क्या है आपका दुकान है हलो आपका नहीं आपका छोटा मोटा दुकान है न बड़ा दुकान है हम हॉलसेलर हॉलसेलर से बोल रहें

हाँ हेलो अरे चावल है सेम्पू है तेल है क्या क्या लीजिएगा चावल तो हर तरीका का है सेम्पू तो सरफ लिख दिया हाॅलकर हॉलसेलर तेल तेल सेम्बुल वाला है न सारे सरफ सरफ हलो हाँ तो सब मिल जाएगा आपको सरफ साबुन तेल दो रुपया हर हर दुकान से दो रुपया कम मिलेगा यहाँ पर हर दुकान हाँ आइए जितना लेकर आइएगा कश्टमर उतना दो रुपया बोलिए हाँ ठीक है आइए ले जाइए कॉलगेट है सेंसोडेन है नई नइ नी का क्वालेटी का सामान है हम लोग के पास आकर ले जाइए इसमें कोई दिक्कत नहीं दो रुपया हर दुकान से कम मिलेगा हॉल हॉलसेलर से दो रुपया कम हमारे दुकान में आइए न जंदहा जंदहा बाज़ार जंदहा बाज़ार में आइए जंदहा बाज़ार हम लोग का है वहाँ पर आइए सामने इस्टोर है देखिएगा ठीक है मंदिर के बगल में इस्टोर है वहीं पर आइए वहीं पर हर हर क्वालेटी का सामान मिलेगा फ़िर जो भी आप लेना चाहो तेल से लेकर साबुन से लेकर सरफ से लेकर आलू से लेकर चावल से लेकर हर क्वालेटी का सामान आपको हम दें हाँ हर क्वालेटी का सामान है मेरे पास इसमें कोई दिक्कत नहीं आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा मेरा होलसेलर जो भी खोजेगा ओ ही मिलेगा हाँ तब तक आप

हर हर कश्टमर होगा उसको भी लेकर आइएगा हाँ हाँ हाँ साबुन सरफ जो भी होगा मिलेगा दो रुपया हर दर्जन पर हिसाब से दो रुपया मिलेगा आपको ठीक है हाँ आप क्या लीजिएगा हाँ आप ऑडर कुछ करवाइएगा आटा आटा जो